हम शहर या बाज़ार जाते हैं तो अपने काम के लिए जाते हैं फालतू तो जाती नहीं हूँ किसी काम के लिए माय मायके जा जा जाती हूँ तो माँ बाप से मिलने के लिए चली जाती हूँ और रिश्तेदार के कोई रिस्ता या शादी ब्याह पड़ता है तो उसके शादी ब्याह में मैं चली जाती हूँ तो वो काम वो वो काम से ही जाती हूँ और फालतू जगह तो जाती नहीं हूँ और बाज़ार जाना होता है जैसे की बच्चों को स्कूल छोड़ना जाना परता है तो मै स्कूल चली जाती हूँ काम से छोड़ने के लिये बच्चों को घर में जो काम होता हैं घर में काम कर के ही काम निपटा कर के ही अपना समय निकाल कर के मैं बाज़ार या रिश्तेदारों को इंहा जाती हूँ और जो मतलब मेरी अगर तबियत अगर खराब हो गई तो मैं दबा के लिये भी जाती हूँ तो काम से ही जाती हूँ और जो किसी भी काम मुझे लग जाता हैं भाजी या सब्जी कौन घर की घरेलू जो सामग्री है जैसे कि उस को लाने के लिए मैं जाती हूँ बाज़ार और और जो मैं की मेरे बहन है या उसके कोई रिश्तेदार ही माला की भर्ती हो या जैसे कि वो बिमार है तो उसको देखने के लिये चली जाती हूँ तो मैं काम ही से जाती हूँ और जैसे की माँ बाप की तबियत खराब है तो उस से मिलने के लिये जाती हूँ तो काम से ही जाती हूँ भाभी हो भैया मेरे अगर मेरे आ जाते हों मायके में तो वो बोलते हैं मिलने के लिये तो मिलने के लिये चली जाती हूँ और जो बच्चों को तब तबियत अगर खराब हो जाती है तो दबा के लिये जाना पड़ता है बच्चों को जैसे किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ जाती है या कपड़े लत्ते खरीदना हो तो उसको मैं खरीदने के लिये बाज़ार ही मुझको जाना पड़ेगा तो मैं चली जाती हूँ और जो अगर मेरे हस्बैंड अगर बाहर रहते हैं अगर वो चाहते हैं कि मेरे संग चलो जैसे कि घूमने फिरने या कि देवी देवता के इहा दर्शन करने के लिये तो वहा मै दर्शन करने चली जाती हूँ और काम से ही और घर पर सिलाई करती हूँ सिलाई में थोड़ा जैसे समय निकाल कर सिलाई भी कर लेती हूँ गृहस्थी का काम है खेती बाड़ी का वो भी मैं जैसे समय निकाल कर लेती हूँ और जो जैस घर का जैसे कि घर में रसोई और करना पड़ता है बच्चों को तैयार करना पड़ता है तो उसको तैयार करके स्कूल ले कर चली जा छोड़ने चली जाती हूँ और